हा जय झूलेलाल

हा हा त अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि त योगा करण में पंहिंजे शरीर लाइ स्वास्थ्य लाइ तमामु तमामु घणो ज़रूरी आहे इन्हनि लाइ पाण खे कुझु ॻाल्हिन जो ध्यान बि रखिणो पवंदो आहे त सभ खां पहिरियों त योगा पेट अगरि बुखे पेट कजे त उन जा पाण खे चङा घणा फ़ाइदा पवंदा आहिनि ऐं बुखे पेट रहण जे करे पाण खे सुबूह जो सवेल उथी करे पाण नित नेम करे उन खां पोइ योगा कजनि त पाण खे उन जा रोज़ु सूर्य उदय खां पोइ करण वारा योग खां सूर्य उदय खां पहिरें करण वारा योग जो फ़ाइदो खणणो पवंदो आहे त योगा करण लाइ तव्हां खे सुबूह जो सवेल उथणु ज़रूरी आहे हा हा ऐं हा योगा करण महिल छा थींदो आहे त पंहिंजो पेट हमेशह खाली हुअणु खपे त उन सां योग करण सां पंहिंजे शरीर में जेके नसूं आहिनि न उहे झटि खुलंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे जेके बि शरीर में आहिनि नंढियूं वॾियूं हॾियूं हा योगा करण सां तव्हां जे जेके बि नसुनि जी ख़ासि करे सभु नसूं खुली वेंदियूं आहिनि इन करे जेके बि बीमारियूं ईंदियूं आहिनि से पाण सां घटि थींदियूं आहिनि या झुकाव प्राप्त थी वेंदो आहे ख़ासि करे जीअं गोॾनि जो सूरु कुल्हनि जो सूरु मथे जो सूर ऐं जेके योगा कजनि था त उन्हनि सां पंहिंजे शरीर खे ॾाढो वॾो आनंदु मिले थो हा न न कंहिं बि योगा करण जी का बि उमिरि कोन्हे बचपन खां शुरू करे सघिजे थो वॾे उमिरि ताईं पर योगा पाण खे जॾहिं जीअं जीअं उमिरि वधे थी त जेतिरी देरि पाण करे सघूं ओतिरी देरि कजे ऐं जेतिरी पंहिंजी जीअं योगा करणु महिल पाण खे जेतिरो जेतिरो मेक्सिमम टाईम ॾेई सघंदा हा ॾहें मिंटे जी कोन पोइ हाणे जेतिरो वधीक टाईम ॾेई सघंदुसि पाण खे वधीक ओतिरो ई वधीक फ़ाइदो पवंदो ऐं वॾी उमिरि जो था पुछो त वॾी उमिरि में बि असांजी जेकी जे अॼु जा आहिनि त इएं न पाण खे अहिड़ा योगा करण ॾियनि जेके पाण आराम सां करे सघूं जीअं पंहिंजे कंहिं बि हॾनि खे इजाब न पहुचे ऐं ओतिरा करणु खपनि योग जो तव्हां इहो मन मां कढी छॾियो कि फ़ाइदो न पवंदो पोइ उन्हनि जो पंहिंजो धीरे धीरे फ़ाइदो पवंदो आहे ऐं वॾी उमरि जो योगा फ़ाइदो योगो अहिड़ो को कोन्हे जंहिंमां असांखे फ़ाइदो न पए हर योगा करण जी कई तरह जो योगा करण जो उन जो फ़ाइदो ज़रूरु मिलंदो पोइ कॾहिं धीरे धीरे मिलंदो या पोइ तरसी मिलंदो यां कुझु ऐं हा त इन लाइ त इन लाइ पंहिंजे शहर में चङनि जॻहिनि ते संस्थाऊं जेको आहे योगा शिविर लॻाईंदा आहिनि ऐं अॼु बि हलऊं था मां तव्हां खे ॿ टे योगनि जा उन्हनि जा नाला ॿुधाए सघांव थो तव्हां उते वञी करे कंदा ऐं ख़ासि करे योगा करण जो स्थान सुठो हुअणु खपे हिकु शांति वातावरण हुअणु खपे खुलियो हवादारु हुअण खपे त मां तव्हां खे ॿ टे नाला ॿुधाए सघां थो जिते तव्हां योगा करे सघो था इहे पंहिंजे अजमेर शहर में पार्वती उद्यान में सुबूह जो थींदा अथव साईं बाबा जो मंदरु आहे उते बि योगा थींदा अथव उते रमेश नारवाणी जी पाण कराईंदा आहिनि पाण सेखारींदा आहिनि ॿ टे ॿी बि संस्थाऊं आहिनि जेके हितां जे ॿारनि खे सभिनी खे योगा सेखारींदी आहिनि ऐं उन्हनि जो प्रैक्टिस फिक्स आहे इएं न न इएं असां असां योगा जा टीचर आहियूं असांजो फर्ज़ु आहे त हर कंहिंखे गाईड करणु तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि जा इते वरी बि कॾहिं तव्हां खे का ज़रूरत पए त असांजो हीउ नंबर हमेशह तव्हां जे लाइ दरवाज़ा खुलियल आहिनि हा थैंक यू जय झूलेलाल